रमेश की दुकान से मैं बड़ी दुकान रमेश की दुकान से देखने में बड़ी लगती है उसका सामान में घीसा घीसा पीटा लोकल समान होता है यहाँ और कोई समान अच्छा नहीं होता है ना पता कैसा सामान रखते हैं कहते नहीं हैं ऊँची दुकान फीके पकवान यही इनकी कहावत है मेरी बहन के देखो फट गया है ख़राब हो गया है त फिर भी पहनती लग रहती है कैसा लग रहा है कहते नहीं है जैसे आम के आम गुठलियों के दाम ऐसे तो इनकी हाल आदत है आज मैं पनीर का सब्ज़ी बनाई थी इतना अच्छा बनाई थी और मैंने दे दिया अपने सास सुसार कैसी बनाई है कैसा है ये बड़ा बनाई है बढ़िया सा उसके इतना इतना बोल रहीं थीं नहीं अच्छा है ऐसे है वैसे है नमक तेज़ ऐसे है वैसे बढ़िया नहीं है इसका स्वाद नहीं है मैंने इतना अच्छा बनाई थी क्या जानेंगी बन कहते नहीं हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद तो क्या जानेंगी किसी चीज़ का स्वाद मेरी बहन का घर का ऐसा लड़का मिला जैसे काला कलूटा और मेरी बहन इतनी गोरी हैं हाँ बताओ कौन कौन इसका शादी करा दिया पता नहीं कैसा काला है यहाँ कहते नहीं हैं लंगूर के हाथ में अंगूर तो यही हाल है इन इनका ना ना कुछ करने तो आता नहीं है इनको नाचने तो आता नहीं है बस कहती हम को ये आता है वो आता है क्या आता कुछ आता नहीं है बस ऐसे ऐसे बोलती हैं तो हमको ये आता है नाचने आता है हम को ये चीज़ बनाने आता है हम को पकवान बनाने आता हैं और इसके लिए कुछ समझ नहीं आता कैसे काम करती हैं बढ़िया भी नहीं करती हैं बोलेंगी हम बहुत बढ़िया करते हैं फिर हम को आता हम ये चीज़ आता है हम को उनको बोलिए एक दिन बनाने के लिए उसको बनाने नहीं आया बस वो कहती है हम को आता है कहते हैं नाचने ना आए आंगन टेढ़ा हो